ہیلو گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی سر میں جو تھا پہلے جی سیون میں تھا اور سر میں جی ایٹ میں آ چکا ہوں اسی لیے پرانا ایڈریس پہ بک کروں گا تو پرانا ایڈریس پر جائے گا اسی لیے میں جی سیون کا آپ کو ایڈریس دے رہا ہوں وہاں پہ میں رہ رہا ہوں اس لیے سر آپ جو ہے میرا جو سیلنڈر بک کروں گا تو وہ جی سوین پر آپ بھیجیے گا سر ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے سر جی جی ہاں ہاں ہاں تو آپ میرا جو پہلا جو ایڈریس تھا وہ چینج ہو چکا ہے سر میں وہاں سے جی سیون میں آ گیا ہوں میرا آئی ڈی نمبر تو معلوم ہوگا سر نہیں تو لکھ لیجیے سر سیون سیون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ہے جی ہاں ہاں انوار الحق نام ہے ٹھیک ہے سر تو ٹھیک ہے سر مجھے وہاں پہنچا دیجیے گا آپ کا بہت مہربانی ہوگی ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ٹھیک